مجھے اپنے بس کا سفر بہت اچھی طرح سے یاد ہے جب میں نظام آباد پر اپنی تمام فیملی کے ساتھ ایک فنکشن پر گئے تھے وہ بس مجھے بہت پسند آئی تھی کیونکہ وہ بس کی جو ڈرائیور کی نشست تھی وہ بھی بہت اچھی تھی اُوپر اسٹوریج کیریئر تھا جہاں پر ہم آسانی سے اپنا سامان رکھ سکتے تھے کھڑکیاں تھی اے سی بھی تھا لیکن کھڑکیاں کُھلنے پر بہت ٹھنڈی اور اچھی ہوا آتی تھی نشستیں جو تھی وہ بہت ہی کُشادہ تھی اور ہم وہاں پہ بیٹھ کر بہت مزے لیتے تھے اور وہ بس ڈیزل پر چڑھتی چلتی تھی ہمارا سفر آسانی سے طے ہُوا ہم لوگ حیدرآباد سے نِظام باد جا رہے تھے